میرے علاقے کے معلوماً فنونِ لطیفہ اور فنونِ ترقی کو اہمیت دی جاتی ہے اور ایسے کئی فنون کلب اسکولس اور انسیچیوٹس موجود ہے جو لطیفہ اور ترقی کے شعبوں میں تعلیم فراہم کرتے ہیں اس علاخے میں کچھ عام طور پر فینسی ہالس تھیٹر اور فارمینس آرٹس شاعری اور کتابوں کی تقسیم گرافکس اور ویڈیو گیمس کی ترقی اور موسیقی کی ترویج کی کوششیں کی جاتی ہیں یہ ترقی فنون کو منظم اور منفرد طریقے سے پیش کرنے کے لیے مخصوص مقامات اور مواد فراہم کرتے ہیں تاکہ لوگ اپنی صلاحیتوں کو بڑھا سکیں اور اپنے اصولوں کو اظہار کریں اِس سے فنون لطیفہ اور ترقی علاقہ کے تاثرات میں اہم اجاگری پیدا کرتے ہیں